दौड़ने से बिल्कुल अच्छे लगते हैं दौड़ने से स्वस्थ अच्छे रहते हैं और दौड़ने से अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया है दौड़ ख़त्म होने के बाद थोड़ा हाँफने लगता हूँ दौड़ पूरा करने के बाद बैठ जाता हूँ थोड़ा देर रेस्ट लेता हूँ और थोड़ा देर के लिए थकावट होता है और उसके बाद पूरा फिरि माइंड हो जाता है फिरि फिरि शरीर हो जाता है उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आता है थोड़ा देर के लिए थकावट महसूस करना पड़ता है और कुछ नहीं और दौड़ने से शरीर अच्छी रहती है स्वस्थ रहता है एकदम फिरि रहता है दौड़ना चाहिए आदमी लोग को दौड़ने से प्रोब बिल्कुल शरीर के बोडी शरीर सही से काम करता है ब्लड तेजी से दौड़ करता है शरीर को के अंदर तो वैसा दौड़ने में कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होता है ऐसे हम लोग भी सुबह में हर इन्सान को सुबह सुबह दौड़ लगाना चाहिए घूमना चाहिए टहलना चाहिए ऐसे घूमने टहलने से दौड़ने से स्वस्थ अच्छे रहते हैं घूमना कोई गलत चीज नहीं है दौड़ना कोई गलत चीज नहीं है हर इन्सान को घूमना और टहलना चाहिए हम लोग अक्सर घूमा करते हैं टहला करते हैं दौड़ा करते हैं सुबह सुबह को मोर्निंग में हम लोग उठते हैं तो घूमने से अच्छी बात है हर एक आदमी को घूमना चाहिए